حال ہی میں ایک خبر پڑھنے کو ملی جو کافی دلچسپ ہے جو اَردن کی ایک مسجد میں پیش آیا راوی کہتا ہے ہمارے محلے میں ابو الحسن نوانی نامی ایک بزرگ فوت ہو گئے عمر رسیدہ تھے اللہ اُن کی مغفرت فرمائے خیر ساتھ والی مسجد میں اُن کی نمازِ جنازہ اور تدفین کے بعد تابوت واپس لایا گیا رات کا وقت تھا مسجد بند ہونے کے بعد تابوت مسجد کے دروازے کے سامنے رکھا گیا تاکہ صُبح خادم اُٹھا کر اُسے اپنی جگہ رکھے گا رات کے ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہوگا کہ ایک شخص مسجد آیا مسجد کا دروازہ بند تھا وہ شخص کچھ دے انتظار کرتا رہا سردیوں کے دِن تھے اُسے سردی لگ گئی اُس نے تابوت کھولا اندر سو گیا آدھا گھنٹے بعد خادم آ گیا خادم نے ایک نمازی کی مدد سے تابوت کو محراب کے ساتھ ہی مخصوص جگہ پر رکھ دیا نیند کی غنودگی کی وجہ سے وہ تابوت کے وزن کا بھی اندازہ نہیں ہُوا مؤذن نے اذان دی لوگ نماز کے لیے پہنچے جماعت کھڑی ہو گئی پچاس کے قریب نمازی جماعت میں شامل تھے میں پہلی صف میں کھڑا تھا دوسری رکعت تھی جو سامنے تابوت پہ میری نظر پڑی عجیب خوفناک منظر دیکھا کہ تابوت ہل رہا ہے میرے جسم میں سَنسنی خیز ایک لہر دوڑ اُٹھی میں نے آنکھیں بند کر لی تابوت بدستُور ہلتا رہا شاید میّت کا کھڑا ہو اتنے میں وہ شخص اُٹھا اُس نے تابوت سے سر باہر نکال کر پوچھا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی اللہ معاف کرے لوگوں کی دوڑ لگ چُکی تھی میں تو اُلٹے پیر ہزار کی اسپیڈ سے گھر کی طرف دوڑا گھر پہنچ کر معلوم ہُوا کہ میں ننگے پیر ہی گھر پہنچا ہوں اِمام صاحب تو پہلے ہی بےہوش ہو کر زمین پر گر پڑے تھے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے دیواروں سے ٹکرانے کی وجہ سے گرے ہوئے تھے کچھ میری طرح ننگے پیر باہر بھاگ رہے تھے کچھ وضو خانہ کے پاس پھسل کر گر چُکے تھے سب اندھا دُھند بھاگ رہے تھے جو شخص تابوت میں تھا وہ پیچھے سے دوڑ رہا تھا اُس کی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہُوا کیا ہے